डिसकाउंट आसा हें आयकना फुडें दुसऱ्या दिसा हांवें आनी चार बुकां घेवचीं थरयलीं त्या दुकानदारान सगळो आदलो म्हाल विकपाक काडिल्लो घरा येवन कळ्ळें त्या बुकांक मदल्यो पेजीस ना आनी ज्यो पेजी आसा ताजो प्रींट सारको ना हांवें सगळीं बुकां व्हरून परत दिलीं